हां जी मिकी एह् जदूं बैह्ले टैम तां मिकी रुट्टी बनाना बड़ा शैल लगदा आ'ऊं कताबां बी पढ़नी मिकी ओह् बी बड़ियां शैल लगदियां ते मिगी गार्डनिंग करना बी बड़ा शैल लगदा अच्छा ते खरी फ्ही